जी हम गीजर लेने जे रहियै ओ हैवल्स कम्पनीके ओ तऽ दस लीटरके जे रहबै करै आ ओहिमे दस लीटरके रहै तऽ ओहिमे पानि भी उतना अच्छासँ गरम न हो पबैत छै ठण्डा रहैत छै दुनिआँके लेकिन नोर्मली ठन गरम हो जाइत छै आओर जतेक मतलब गरम चाही ओतेक न हो पबैत छै एहिसँ गीजर लऽ कऽ हम पछता रहल छी अभी